ہلو سر آپ خان ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی سر میں غازی آباد سے بات کر رہا ہوں اور مجھے غازی آباد سے سہارن پور کے لیے جانا ہے اٹھائیس تاریخ کو صبح آٹھ بجے کیا آپ کے یہاں انووا گاڑی ہوگا جی سر کیا آپ گاڑی ہمارے یہاں بھیج سکتے ہیں اٹھائیس تاریخ کو صبح صبح جی سر مجھے صبح ہی نکلنا ہے کیونکہ ٹرافک میں پھنسنا نہیں چاہتا اور وقت پر سہارن پور پہنچنا چاہتا ہوں مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے جی سر تو ایسا کیجیے کہ اٹھائیس تاریخ کو صبح آٹھ بجے میرے یہاں گاڑی بھیج دیجیے گا اوکے سر سر کتنے ٹائم لگتا ہے غازی آباد سے مراد آباد جانے میں اوکے سر سر کرایہ کیا لگتا ہے ذرا مناسب کرایہ لگائیے گا میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا ہے اور بتایا ہے کہ خان ٹراویل ایجنسی بہت مناسب ایجنسی ہے اچھا سر ٹھیک ہے سر اٹھائیس تاریخ کو صبح صبح گاڑی میرے یہاں بھیج دیجیے گا اوکے سر